हमने ज़्यादा चार पौधे लगाए चार पौधे से लगाने के लिए और ज़्यादा लगा लिए और ज़्यादा लगा लिए तो मुझे ज़्यादा अब लाभ हुआ आमदनी होगा मुझे देखे तो अच्छा भी लगा उसको ज़्यादा सेवन भी किए सेवन किए तो ज़्यादा मुझे इतना ओ किए कि ओ क्या बोलते हैं कि मुझे आमदनी हुआ आमदनी होने के बाद मुझे सेवन की सेवन किए के बाद ओ मुझे उनका और सेव किए तो मुझे और बेनीफिट मिली बेनीफिट मिली तो मुझे और लाभ मिले बोले यार कम है और लगाएंगे तो मुझे और होगा उसकी सेवा करेंगे सेवा सेवा इतना करेंगे कि दिनभर उसी में लगा देंगे लगा देंगे तो मुझे उसी से लाभ मिलेगा लाभ मिलेगा कि मुझे ज़्यादा बेनीफिट मिलेगा बेनीफिट जितने हम लगाएंगे मुझे उतने बेनीफिट मिलेगा बेनीफिट कैसे मिल सकता है मुझे उसका सेवा करने सेवा करेंगे देख दाख करेंगे तभी तो मुझे ज़्यादा और लाभ मिलेगा जैसे आम के पेड़ चार लगाएँ चार और लगा लिएँ तो उससे और ज़्यादा बेनीफिट होगा ज़्यादा बेनीफिट हुआ बहुत ज़्यादा ओ फरा फरा तो मैंने कुछ मार्केट में बेचे कुछ इधर उधर दे दिए तो मेरा ही तो बेनीफिट हुआ मैंने जितना भी सेवन किए उतना ही मुझे लाभ मिला जैसे फूल मैंने चार लगाए चार और लगा देंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा ढेर सारा हो जाएगा ढेर सारा हो जाएगा तो मैंने और सारे दे बाटूँगी कि मुझे बेचूँगी कोई भगवान के चढ़ाएगा कोई वे करेगा कोई वो करेगा मुझे ज़्यादा उसका बेनीफिट मिला ऐसे सारे सारे मतलब करके मैंने और फूलों की बिक्री करी कि मुझे और मिल जाए बेनीफिट मैंने ऐसे सारे पौधों के लगा के मेरा ही बेनीफ़िट होता ही जा रहा है मैंने लगाते जा रहे हैं सेवा करते जा रहे हैं मेरा बेनीफ़िट होता जा रहा है तो ऐसे ऐसे मैं जितना चार से दस से दस से पन्द्रह पन्द्रह से बीस मैंने ऐसे ऐसे करते करते मैंने अपना एक ओ कर लिए ओ कर लिया अब मेरे उतने मेरे घर की खर्चा इधर उधर चलता जा रहा है मैंने सेवा भी की ओ भी हो गया ओ पैदा खराब हो गया तो वो भी शुरू हो गया ओ उसका भी खराब हो गया तो वो भी शुरू हो गया ऐसे होते होते मेरा बेनेफ़िट इसी में लगा रहता है मैंने उसको फिर लगाया फिर फूल लगाए फिर अमरूद के आम का सब ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगाते लगाते मेरा उसको सेवा करते गए ओ फरता गया मैंने मार्केट में बेचते गए ऐसे करते मेरा सब कुछ ही हो गया